हमरा इलाकामे जे पारम्परिक खेल अछि ओ कबड्डी भी अछि गुल्ली डन्टा भी अछि किरकेट भी अइ फुटबॉल हमरा सबके इलाकामे कम खेलल जाइ अछि जहाँ तक सवाल छै किरकेटके तऽ किरकेट जे इच्छा छै आइके युवा पीढ़ीके भी अन्दरमे ओकर मस्तिष्कके अन्दर ओ ज्यादा ही जोर शोरपर छै आओर बहुत सारा बच्चा बहुत सारा जे लड़का बालक सब होइ छै किरकेटमे ही अपन इन्टरेस्ट देखबै छै आओर सब खेल छै बहुत पारम्परिक खेल छै हमरा सबके यहाँ लेकिन ओहिमे ओकर इन्टरेस्ट ही नहि छै हमहूँ सब ओहिमे रही तऽ हम किरकेट खेलै अछि खेलैत रही बैटिङ्ग बॉलिङ्ग दुनू करैत रही लेकिन अब ओहिसँ इन्टरेस्ट हटि गेल ने आब जब प्रोफेशनमे अएलहुँ तऽ ओ सब पीछाँ रहि गेल तऽ हमरा सबके पारम्परिक खेल बहुत ही कबड्डी क्रिकेट सबकिछु अछि लेकिन बेसी क्रिकेट ही फोकस करल जा रहल छै अभी बस